ह धान के फसल होती पहले बीज पड़ता है बेहन पड़ती है उसको जानते है पोटाख डाइ सब डालते है ज़्यादा ज़्यादा डाइ डालते है इसलिए जो अच्छे से रेहन जम जाय बढ़िया फिर धान उसे उखाड़ कर लगाना पड़ता है फिर खर्चे लगते है जुताई जितना जितना ज़्यादा हो उतने उतने ज़्यादा भाई जिसके पास नहीं आमदनी है उसे महंग पड़ता हैं और खेती कर घर गृहस्थी जब गोबर पानी होता वह डालना पड़ता है की जब बढ़िया से फसल होए खेत में खेती तो रही पहले सस्ती करती थी अब तो टकटरे से है भाई बड़ा महंगा पड़ता है लोग भाग कितना परदेशी छोड़ छोड़ कर चले जाते है जोत नहीं और का हमसे बड़े बूढ़े हो गये है बिहार फॉर भाई टकटरे सब चीज़ हो रहा है और गेहूँ है उतने ही खर्चा लगता है मजदूर मिलते नहीं हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मांगते है बड़े बूढ़े हो गये खेती कम होता नहीं हम लोग से है और न करे तो खाए क्या किसान को यही परेशानी है पानी वानी नहीं बरसती है वो झुरा पर जाता है चने के रह गई मटर तो होता ही नहीं है और गौर बछडू खा जाती है धनिया के पट्टी भी खा जाते बाज़ार से खाव गाय गरु उतने फैले हुए है उनके सुधार नहीं हो रहा है हम तो दो दो खेत बोते थे कमसे कम एक बिगह चना बोते थे दस पैसे भी नहीं बोते अब दो बार बोये कुछ मिला ही नहीं चना उना बिलकुल गाय गरु रात भर खा जाये बुढ़ापा मनही रात भर रखाए थोड़े खेत में जायके रात को ठण्ड में बीमार रहती हूँ वैसे नहीं कर सकते दावा उआ सब और सास नहीं ठीक है सुगर के मरीज हूँ क्या करूँ भाई कुछ और आलू वोलु में वही खर्च है आलू भी लगते है उसको भी और मजदूरों से लगाव फिर जोती करवाव उसमे भी बड़ा खर्चा है कितनी दविया पड़ती है बीमारी लग जाती है उसमें अब यह सब तो करवाना पड़ता ना करे तो खाए केतना बाज़ार से खाई पैब बजार के लिए तो पैसा चाहिए इसलिए भाई थोड़ी बहुत लगनी पड़ती है सब चीज़ लहसुन है सौ रुपया किलो लहसुन समय में बिकता है अब नहीं लगवाए तो मोल खाए अचार खाते बनानी पड़ती है इसने घर कर खर्चे होता है वगैरह लहसुन प्याज के कोई चीज़ बनती नहीं अच्छी चीज़ खाना सब्ज़ी कोई चीज़ का